हँ भारतके तऽ ओना बहुत से खेल जे छै से प्रसिद्ध यए लेकिन एहिमे सभसँ बढ़िआँ एखन अहाँ क्रिकेट मानल गेल हेँ क्रिकेट जे मानल गेल हेँ तऽ क्रिकेट अहाँकेँ जेना पहिनेहो जे इंडिया पाकिस्तानके क्रिकेट होइत छलय लोक बहुत बढ़िआँ ढङ्गसँ ओहिमे बहुत चावसँ लोक देखैट छलय हन बहुत ध्यानसँ देखैत छलय हन ओ ओ ओ ओहिमे अहाँकेँ जेना अहाँकेँ पहिल गाँवो घरमे जे क्रिकेट होइत छै तऽ ओहि लेल धूपमे जाए कऽ अहाँकेँ धूप धूपमे टीवीएपर मे सभ क्रिकेट देखैए गाँवो घरके खेल जे एक दोसर गाँव सभसँ भेलै ओहोमे लोक देखैए आ राष्ट्रीय खेल जे छै जेना पाकिस्तान सङ्गे भेलै चाहे इंडिया सङ्गे पाकिस्तान सङ्गे भेलै जेना अहाँकेँ बांग्लादेश सङ्गे भेलै कहीँसँ भी विदेशसँ जे खेल होइत छै तऽ ओहिमे लोक बहुत ध्यानपूर्वक टी वी पर मे अपना घरमे देखैए आओर जेनाकि क्रिकेटके मेन आदमीसभ जिनका जिनकर एखनो नाम याद यए ताहिमे अहाँकेँ अहाँकेँ सुनील गवास्कर तखनसँ अहाँ कपिल देव सचिन तेंदुलकर तखनसँ महेंद्र सिंह धोनी विराट कोहली हिनकासभके नाम बहुत प्रसिद्ध यए